हिंदी भाषा का इस्तेमाल हिंदी भाषा बहुत ही आसान और सरल रूप से है जैसे हिंदी भाषा बहुत सरल है और बहुत कठिन भी होती है बहुत कठिन मतलब ऐसे की कभी लिखता है कुछ कुछ ऐसी भाषाएँ होती हैं जो बहुत आसानी से समझ नहीं आ सकती हैं और कुछ ऐसी भाषाऍं होती है जो शुद्ध हिंदी भाषा एक्सपर्ट रहता है वही उनका अर्थ निकालकर समझा पाता है वैसी भाषा है जो लोगों को समझा में नहीं आती हिंदी में बहुत बहुत सी ऐसी भाषा जो लोगों को समझ में नहीं आती है बहुत सी ऐसी भाषा है जो बहुत सरल तरीके से समझ में आती है होती है और साहित्य हुआ साहित्य कविता हुई कविता में बहुत छोट जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो एक दो की किताब में बहुत सारी कविताऍं होती थी चिड़िया रानी चिड़िया रानी आयस और बहुत सारी कविता होती गुलमोहर करके था और बहुत सारी कविताऍं होती थीं जो क़िस्में तो